उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जे खेत्र में डिजिटल मीडिया वर्चुअल रिअलटी थ्री डी प्रिंटिंग जे ज़रिए नई ऐं उभिरियलु तकनीक जो समावेश थींदो आहे